असें गी पता जियां इनें असेंगी सुआल पुच्छेआ कि तुस केह् ओह् रक्खने होन्ने अडबाइय रक्खने होन्ने बाथरुम ते ओहदे ते किचन जेहका एह् होंदा मतलब रसोऽ अस आक्खने होन्ने किचन गी रसोऽ ते रसोऽ ते तुसेगी पता सारें गी जरुरी होंदी ते असें बी रसोऽ बनाई दी एह् शायद कच्ची गै हून पक्की कीती एह् शैल ऐ अस उत्थै रुट्टी शुट्टी बनाने होन्ने ते खन्ने होन्ने ढोडा साग होर बी बड़ा किश दालां होंदियां ओह् खन्ने होन्ने बड़ा किश बनाइयै ते चलदा रौंहदा ते ओहदी च असें रुट्टी बनानी गैस सलेंडर सलेंडर ते भट्टी चाही दी होंदी ओह् पाइयै असेंगी होई जंदा नि ते फ्ही अस चबारे असें रसोऽ जंदू नेई ऐहियां तंदू बी लोक चु'ल्ला बनाइयै खंदे हे चुल्लां होंदी हियां पैहलें पैहले ंओहदे च बसाठियां छोड़नी होंदियां पैहलें बसाठी कन्नै बनांदे हे रुट्टी ते अजकल चला दा सब किश सारे सारे माॅडर्न होई गेदे पर माॅडर्न होना नेईं चाहिदा नुआढ़े कन्नै सेहद बी बड़ी खराब होंदी ते इनेंगी पता नेईं लगदा ऐ अजकल दे जागत जेहके प्रगट्ट न एह् अजकल समझदे नेई हैन कि असें ओह् करना चाहिदा रुट्टी आपूं बनाइयै खाना पौंदी ते एह् अजकल बाहर जेइयै खंदे ते बाहर आहली सेहत आस्तै खराब होंदी बड़ी ज्यादा इनेंगी अजकल पता नेईं लगदा जागतें गी एह् केह् समझाचै हून किन्नी बारी समझाचै एह् सोचदे अस गै हैन जो बी हैन अस गै करी सकदे अजकल दे जागत अपने कशा शर्म समझदे मतलब कि अस बड़े बड्डे शिकारी ना ते इक साढ़े कोल बिल्ला बी एह् एह् बिल्ला बी बड़ा किश बोलदा ते बिल्ला पैहले पैहलें इत्थै जेहके हग्गने आहली जगह होंदियां जिसी फलैश आखदे ते फलैश गी बिल्ला पैहलें पैहलें जंदा हा ते बाहरे गी फिरी औंदा हा फिह् आखेआ फ्ही होआ एह् बिमार फ्ही एह् टट्टी करने गी हमेशा अंदर औंदा हा फलैश ते फ्ही अस जंदे रेह् ते बिल्ला खुश होई गेआ फलैश दिक्खियै ते बिल्ला फ्ही मस्त गै रेहा चलदा रेहा नुआढ़ा कम्म ठीक ठाक फ्ही उसने फलैश पैहलें पैहलें चलो बाहर गै करदे हे सारे दे सारे इनेंगी शर्म नेईं आंदी ही बाहर करदे इनेंगी आपू बी अकल होनी चाहिदी बा इनें कीता नेईं इनें समझ गै नेईं ऐ जागतें अजकल दे ते हून मे हां बाहर जेइयै बड़ी ज्यादा ब़ड़ी ज्यादा नुक्सान होई जंदा अगर अस बाहर करचै एह् चीजां इसी में बड़ी बारी समझाया पर समझदा नेईं ऐ फिह् अस बड़ी बारी जंदे रेह् में बी जंदा हा पैहलें पैहलें हून बनी दियां घर फलेशां ते फलैश उत्थै गेै होई जंदा अस बी मौज बड़ी मारदे पैहलें जाना असें फिरदे रौहना पूरी ध्याड़ी अजकल ओह् सीन नेईं ऐ अजकल अस घर बैठे दे रौहन्ने होन्ने फोन दिक्खियै तां गे साढ़ी अक्खी बी खराब होआ दियां पर आसें मौज बड़ी मारी दी कसम कन्नै अस इक दुऐ कन्नै गल्ल करदे है कंदू आना कंदू जाना कुत्थै फिरने अजकल दे जागत वाइकां चुक्की दियां मोटरसाइकल चुक्के दे फिरा दे फिरा दे फिरा दे चौह्बी घंटे कुसै कन्नै कोई लेन नेईं देन नेईं इयां गेै चला दा कम्म थोह्ड़ा बहुत ते चलदा रौहंदा साढ़ा बी चला दा उंदा बी चला दा ठीक ऐ टाइमपास होआ दा बल्लें बल्लें बक्खरा कम्म साढ़ा बी उंदा बी ठीक ऐ चलो तुस बी औगे कुतै तुसेंगी बी करागे कम्म बा तुस मिलदे गै नेईं अजकल असें कुत्थै मिलना